असां बाग़ीचो वण लॻाईंदा आहियूं पंहिंजे घर जे अंगण में छित में नथा वञी सघूं असां सीनियर सिटीज़न आहियूं गोॾनि में प्रोब्लम आहे मथे एॾो देरि चढ़ण में असांखे ॾाढी ॾुखियाई थी लॻे इन करे असां घर जे अंगण में ई बाग़ीचो लॻाईंदा आहियूं छोकी रंधिणे में जेको बि सामान खपे उहा असां हेठा फटाफट मिली थो सघे हेठा वञी इन करे असां मथे नथा वञी सघूं असां पसंदि कंदा आहियूं त जेको बि खपे उहो असां हेठि ई लॻायूं ऐं हेठि अंगण में असां वटि नंढा वॾा सभु बाग़ीचे में सामान मिली वेंदो आहे मथे वञण में थोरी ॾुखियाई थी थिए रोज़ मथे केरु वञी पाणी ॾिए असां सीनियर सिटीज़न आहियूं असांखे टंगुनि में सूरु गोॾनि में सूरु मथे वञण जी ॾाढी तकलीफ़ थी थिए इन करे असां चाहींदा आहियूं त सभु हेठि ई थी वञे त सुठो ऐं रंधिणे में बि असांजो हेठि ई आहे रंधिणो घड़ी घड़ी छित ते वञणु असांजो वाजिब नथो लॻे इन करे असां जेको बि बाग़ आहिनि वण आहिनि नंढा वॾा बूटा सभु हेठि ई लॻाईंदा आहियूं मंदर में पूॼा कयूं हेठि घर में त गुल फ़ुल बि सभु असांखे घर जे अंगण मां ई मिली वेंदा आहिनि ऐं केॾी महिल भाॼीअ में बि कुझु खपे त असांखे हेठि ई खपंदो आहे असां मथे न था पहुची सघूं इन करे असां चाहींदा आहियूं त मथे न हुजे त सुठो असां पंहिंजे घर जे अॻियां वेझो हुजे उते इन करे मथे बाक़ी मथे ॿार वञनि त भले वण पोखे था सघनि असांखे कुझु तकलीफ़ कोन्हे पर अॼुकल्ह ॾाढो मुश्किल आहे असांखे हेठि ई वणंदो आहे असां इन करे पंहिंजो बाग़ीचो नंढा वॾा पौधा सभु हेठि ई लॻाईंदा आहियूं असांखे इन करे मथे पसंदि कोन्हे जो असां सीनियर सिटीज़न आहियूं वॾी उमिरि आहे असां मथे नथा पहुची सघूं धन्यवाद